हैलो

नमस्ते मैडम मैडम सनाओ केह् करना

आं ठीक ऐ होर आइंदा केह् आई अच्छा होर पंत लानी बच्चें दे कपड़ें च

ओके ठीक ऐ